जि'यां के मा'राज तुसें पुच्छेआ असें इत्थै कि लोकल मीडिया दे बारे च सनान्ना दिक्खो साढ़े लोकल मीडिया आई इक उधमपुर अपडेट मीडिया नम्बर वन साम्बा अपडेट बगैरा बगैरा होर बी बड़ियां सारियां न ते सभनें च जेह्के साढ़े चैनल न बड़े गै मतलब शैल न्यूज दिंदे की जे किश बी इ'यां हादसा जां किश बी होई जा सभनें कोला पैह्लें असें ई रपोर्ट इत्थुआं थ्होई जंदी जि'यां कि कुतै कि कुसै दा मर्डर डैथ किश बी होऐ उत्थै पैह्लें थ्होई जंदी कुतै लड़ाई होई दी होऐ किश बी होऐ उत्थै पैह्लें थ्होई जंदी कुतै मिलीटैंट हादसा बगैरा बगैरा सारें कोला सारें चीजें दी इन्फारमेशन असें गी सभनें शा पैह्लें उधमपुर अपडेट ते मीडिया नम्बर वन कोला थ्होई जंदी उत्थुआं बाद जेह्के एह् चैनल न बड़े गै मतलब शैल चैनल न इं'दी मतलब खासियत एह् ऐ कि किश बी होऐ मतलब तुरंत खबर थ्होई जंदी किश बी हादसा उत्थुआं आइयै एह् रपोर्ट दिंदे कि पल पल दी खबर असें सारें गी इं'दे शा थ्होई जंदी जेह्की एह् मतलब मिडिया नम्बर वन चैनल ऐ एह् बड़ा गै मतलब अपने अपने थाह्र सारें शैल न बड़े शैल न जि'यां कि शैल न बड़ियां शैल शैल न्यूजां बनांदे जि'यां कि जे बी जित्थै बी जो बी हादसा होए दा होऐ ओह् खबर साढ़े तक पजाना जिम्मा इं'दा उधमपुर मिडिया दा मीडिया नम्बर वन इं'दा ऐ एह् ते एह् अपना कम्म बा खूबी नभाऽ करदे न तां असें गी जे बी किश बी होऐ सारें कोला पैह्लें असें गी खबर इं'दी थ्होंदी ऐ जे बी जेह्ड़ी बी खबर होऐ पैह्लें असें ई इन्फारमेशन मिडिया नंबर वन ते उधमपुर अपडेट आह्ले दिंदे उधमपुर अपडेट आह्ली जेह्की चैनल ऐ बड़ा शैल ऐ इसदे रिपोर्टर जेह्के उब्भी बड़े शैल न बड़े गै अच्छे तरीके कन्नै बोल्ली बोल्ली समझांदे न कि खबर केह् ऐ ओह्दे बारे च नां कि खबर इंगलिश बिच होंदी कि बंदे गी समझ निं आवै ओह् अपनी साढ़ी राश्ट्री भाशा हिंदी च खबर दित्ती जंदी ऐ ते जेह्की भाशा न एह् सारी बंदे गी समझ बी आई जंदियां न कन्नै किश बी हादसा होऐ सभनें कोला पैह्लें साह्नूं पता एह् लगदा कि उधमपुर अपडेट सभनें थमां फास्ट ऐ जि'यां कि 'आज तक' 'इंडिया टी बी ' 'रिपब्लिक भारत' 'न्यूज एटीन इंडिया' जिन्ने बी चैनल न ऐज कम्पेअर इं'दे कन्नै कम्पेअर कीता जा तां उधमपुर अपडेट बी इं'दे मिडिया नम्बर वन साम्बा जिन्नियां बी साढ़े इत्थै लोकल चैनल न एह् कुसै कोला घट्ट निं हैन इं'दी खबर सभनें शा फास्टटैस्ट ऐ अद्धे घैंटे दे अंदर अंदर खबर आई जंदी ऐ जे कुतै बी हादसा होऐ उसदी रपोर्ट जल्द हा जल्द अपने चैनल उप्पर दिंदे न एह् किश बी हादसा लड़ाई मर्डर किश बी होऐ फटाफट इं'दी सभनें कोला पैह्लें आई जंदी ऐ इं'दा चैनल जेह्का ओह् मा'राज बड़ा गै शैल चैनल ऐ जे किश बी होऐ फटाफट इं'दे मतलब खबर सभनें शा पैह्लें अगर इं'दे चैनल गी सब्सक्राइब कीता होऐ बैल्लआइकान गी प्रैस कीता होऐ तां सभनें कोला पैह्लें कन्फर्मेशन मैसेज थुआढ़े उत्थै थुआढ़े फोन उत्थै आई जंदा ऐ ते प्ही एह् निं ऐ एह् खबरां फेसबुक यू ट्यूब इंस्टाग्राम इ'नें सारें चीजें जगह् उप्पर लब्भी जंदियां न इं'दे चैनल गी फालो जां सब्सक्राइब करगे ते तुसें गी इं'दी खबरां दिक्खन लगी पौंदियां ते कन्नै बैल्लआइकान गी आन कीता होऐ तां सभनें कोला पैह्लें तुसें ई गै खबर मिलनी ऐ मतलब नोटिफिकेशन आई जंदा ते साढ़े इत्थुआं दे जिन्ने बी लोक न अपने लोकल जेह्के न मिडिया नम्बर वन उधमपुर अपडेट सारे इ'नें गी स्पोर्ट करा करदे न साढ़ा एह् निक्का जेहा उधमपुर अपडेट मिडिया नम्बर वन एह् कुसै कोला घट्ट निं ऐ